आङो संनाय खावनायावथ' जेन'बा आङो बाहागो लाफेराखौमोन आङो उनफ्राव बाहागो लानो हागोन आरो जेन'बा आङो चावमिनफोरखौबो आं सावथ'वाखैमोन मम'फोरखौबो आं सावफेराखै आरो मा होनो बिदिनो गोदान गोदोन बुस्थुफोरखौ आङो सावफेराखैमोन आरो आङो उनाव संनो बिदिनो सोलोंगोन माने बाहागो लागोन आरोखि आं दा रोंथ'वाखैना उनाव सावनो हागौ बिदिनो आङो सिंग्रा गजा मिस्तिफोरखौ जेन'बा आं दा सावो आं नैबे मम' चावमिनफोरखौ आङो सावथ'वाखै आङो उनाव सावगोन आङो माने दा रोंथ'वाखैना आङो रोंबा सावगोन आरोखि आं दा बिनि माबाखौनो आं दा जेबो मोनथ'वाखै आङो उनफ्राव बिनि माबाफोरखौ मोनोबा माने आंबो सावगोन आरोखि आं दा रोंथ'वा आङो दा नैबे सिंग्रा गजा इस्फिंफोरखौ आं दा सावनो रोङो आं दा माने रों बेखौ आं दा रोंबाय माने आङो बै माबाफोरखौ रोंथ'वाखै आरोखि उनफ्राव आङो सावनो हागोन आं दा उनाव सावोबा माने आं फाननोबो हागोन आरोखि रोङोबा सावोबा माने आं दा सावथ'यिखाय रोंथ'यिखाय माने आं दा फानाखै फाननो हाथ'वाखै आरोखि आं दा उन उनफ्राव हायोबा फाननानै लानोसै आं दा फानोनो हाथ'वा बेखौ सावनानै